रील्स देखना हमको बहुत पसंद है इस्टाग्राम सबसे ज़्यादा देखते है उससे यह सीख मिलता है कि उसमें इस्टाग्राम पर मैच के भी बारे में दिखाया जाता है कि आज कौन सा प्लियर आज कौन सा प्लियर अच्छा खेलेगा कौन सा प्लियर आज नहीं चलेगा कौन सा बॉलर आज चलेगा कौन बॉलर आज कितना बिकिट लेगा इससे यह पता चलता है और रील्स देखने से अच्छी अच्छी बातें भी सीखा जाता है लोगों को अपना अपना पसंद होता है और रील्स में ये कोई ज़रूरी नहीं कि गलत चीज़ें ही दिखाई जाती अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों का अपना अपना सोच होता है गलत चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट करता है और अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है कि रील्स देखना हमें बहुत पसंद पड़ता है सबसे ज़्यादा हम रील्स इंस्टाग्राम पर देखते हैं और सबसे ज़्यादा हम मैच के बारे में देखते क्योंकि मैच में कौन सा आज प्लियर चलेगा कौन प्लियर खेल रहा है कौन प्लियर क्या कर रहा है कौन प्लियर आज बहुत अच्छा बैटिंग करेगा इंडिया जीतेगा कि पाकिस्तान जीतेगा ये सबसे ज़्यादा हम रील्स पर इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम देखना हमें बहुत पसंद पड़ता है इंस्टाग्राम में ये भी पता चलता है कि कौन सा टॉपिक भी दिया रहता है कोस्चन का भी इस्केसन इस्किनसट मार के इंस्टाग्राम पर लोग छोड़े हुए रहता है मेन मेन कोस्चन भी भी आई कोस्चन भी छोड़ा रहता है इससे अपने बच्चे को भी बता सकते हैं यहाँ देखिए इस्टाग्राम पर ये कोस्चन था इसे उतारकर कर कॉपी में बच्चे को भी सिखा सकते हैं और इंस्टाग्राम पर डांस भी करती है महिलाओं कुछ महिलाओं को जो पैसा अपना कमा रही है कमा रही है उसे दो रुपया इन्कम आ रहा है इससे इससे अपना घर परिवार चला रही है और वो और इस्टाग्राम से बहुत कई लोग तरक्की की ओर भी चले गए हैं इस्टाग्राम अच्छा अच्छा विडियो बनाए अच्छा अच्छा देखे और अच्छा सोच के अनुसार उस चीजों को देखे समझे और आगे बढ़े हिल्स देखना हमें बहुत पसंद है इससे हमें यही सीख मिलता है कि लोगों को गाँव देहात में के लोग पहले हीरो हिरोइनी से रील्स बनाते थे और फ़िल्म में दिखाते थे अभी गाँव की महिलाओं सब रील्स बनाती है ये घर परिवार के बारे में कहानी के माध्यम से छोटा छोटा टॉपिक देखिए बताती है समझाती है छोटा छोटा कोई कोई शायरी करती है इंस्टाग्राम पर एक तिरी जो बहुत अच्छा उसे सीख मिलता है शायरी के माध्यम से इस्टाग्राम चला रही है कोई कोई कहानी के माध्यम से शिक्षाप्रद डालती है कोई आदमी घर पारिवारिक के बारे में रील्स बनाती है कोई यह दिन भट्ठा पर काम करता है बनाते वक़्त काम करते करते अपना रील्स बनाती है इससे तरक्की की ओर जाती है अपना काम भी करती है और इससे यह सीख मिलता है कि एक मज़दूरी करने वाला भी आदमी बहुत आगे बढ़ सकता है ईंट पर भट्ठा पारने वाला भी रील्स बना सकता है उसमें क़ाबिलियत होना चाहिए और क़ाबिलियत के बल पर वो आगे बढ़ सकती है उसका फ़्लोवर्स भी आगे बढ़ सकता है और वह बहुत अच्छे आगे बढ़ सकती है